मेरे जीवन में सबसे बड़ी मुश्किल अब हर किसी के ज़ीवन में मुश्किलें तो आती हैं बहुत सारी आएगी एक नहीं लेकिन आप पूछ रहे कि सबसे बड़ी मुश्किल कौन सी आई तो एक मुख्यतः अगर मुश्किल की बात करें तो एक युवावस्था में जब मैं बेरोज़गार थी वह सबसे बड़ी मुश्किल थी क्योंकि हर किसी का बचपन बहुत अच्छा होता है जीवन का सबसे सुखद अनुभव सुखद जो जीवन होता है वह बचपन होता है जैसे जैसे आप बड़े होते हो आप सोचते हो कि मैं कब बड़े बड़ी हो जाऊँगी मैं यह करूँगी वह करूँगी जैसे ही हम बड़े होते हैं उसके बाद हमारा एजुकेशन कंप्लीत होता है या हम जो एजुकेशन कर रहे उसके बाद क्या होता है कि आपको जॉब मिल जानी चाहिए या जॉब लग जानी चाहिए क्योंकि अब घर वाले भी प्रेसर डालते है आपके साथ वालों की जॉब लग चुकी होती है और आपकी नहीं लगी हो तो आपको कैसा लगता है तो सबसे बड़ी मुश्किल का समय तो वही था जब मेरा एजुकेशन कंप्लीत हो चुका था पर मुझे उस समय जॉब नहीं लग पाई थी और जॉ जॉब को पाने के लिए मुझे काफ़ी कठिनाइयों पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योकि जॉब प्राप्त करना बहुत बड़ी बात हो गई है हाल उसके लिए सबसे ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है तो जिस प्रकार से मैंने उस समय जो फेस किया जिन मुश्किलों का सामना किया वह सबसे ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल काम था अब उसको मैंने कैसे पार किया तो मैंने कोशिश की कोशिश करते रहे अपन परीक्षा देते रहे कि आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों कभी न कभी तो अपन प पास होंगे कभी न कभी सफ़ल होंगे अपने जीवन में कब तक इस तरीके से हम फे़ल हो सकते हैं कितना ही हम बेरोज़गार रह सकते हैं क्योंकि बह बहुत बार फे़ल हुई हूँ जैसे कि मैंने कॉम्पिटीसन एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ मैंने उनके फॉर्म भरे पेपर दिए लेकिन उसमें अब सेलेक्सन नहीं हो पाने के कारण आप बेरोज़गार रहते हो आप वहीं पर आकर बैठ जाते हो कि भई मेरा कुछ ही नहीं हो रहा तो वह सबसे ज़्यादा गंदा मुश्किल समय था और उसको पार करने के लिए बस वही की बार बार कोशिश करिये और क्या